हलो क्या मेरी स्विमी स्विगी में बात हो रही है मुझे एक बड़े खाने का ऑडर देना है हमारे यहाँ एक बच्चे के जन्मदिन का आयोजन किया गया है जिस में क़रीबन पचास से साठ लोग तक उपस्थित रहेंगे और हमें उस में स्वच्छ औ स्वस्थ भोजन चाहिए तो क्या उस भोजन को हमें व्यवस्थित रूप से दे पाएंगे और उसकी कीमत में कुछ समय कमीसन भी देंगे या उसी तरह से उसका व्यवस्था रखेंगे भोजन साफ़ सुथरा और स्वस्थ हो जिससे किसी को काेई शिकायत ना हो पाए क्योंकि हम ने बराबर खाना आप के यहाँ से ही मंगाया है इस लिए हम आप पर पूरी तरह विश्वास करते हैं